हमर नाम भेल पिंकी कुमारी आओर घर भेल सीतामढ़ी जिलामे पड़ैए परिहार ब्लॉकमे धरहरबा गाँव ओतऽ हमर घर भेल शिक्षा हम गाँव सऽ कयने छी आठवीं तक धरहरबा गाँव सऽ आओर ओहिके बाद एट तक आओर नाइन्थ टेंथ हम कयने छी परिहार ब्लॉक सऽ छै हाई इसकुल परिहार इसकुल ओतऽ सऽ एहिके बाद इन्टर कयने छी हम सीतामढ़ी छै रघुनाथ झा कॉलेज ओहि सऽ आओर ग्रेजुएशन कयने छी हम सुरसन्ड मे छै कॉलेज ओहि सऽ आओर पढाइ शिक्षा मे हम ग्रेजुएशन कयने छी अहाँके समाजशास्त्र ऑनर्स छी हमर तऽ ओतय सऽ पढ़ल छी